तस्वीरियूं हिकु यादगार हूंदियूं आहिनि कैमरे में तस्वीरूं वठण सां असांखे त हूअ यादगार रहिजी वेंदी आहे किथे बि वञ किथे घुम किथे घुमणु वेंदा आहियूं त हूअ हिकु यादगार थी वेंदी आहे उहे तस्वीरियूं ॾिसी असांखे यादगार अची वेंदी आहे की असां हिते विया हुआसीं हिन जॻह ते घुमया हुआसीं असां पंहिंजनि सां गॾु हे समय बितायो हुयोसीं त कैमरे में असां पंहिंजनि जूं तस्वीरूं वठंदा आहियूं पंहिंजे वॾड़नि जूं तस्वीरूं जेके असां सां गॾु हलंदा आहिनि उन्हनि जूं तस्वीरूं वठंदा आहियूं जंहिं स्थानु ते असां वेंदा आहियूं उता जूं तस्वीरूं वठंदा आहियूं केॾीमहिल केॾीमहिल बाज़ारि में कोई सुठी शइ नज़र अची वेंदी आहे कोई सुठो माण्हू मिली वेंदो आहे उन सां ॿ पल बिताईंदा आहियूं सुठा त उन्हनि सां गॾु बि असां हिकिड़ी तस्वीरु वठी वठंदा आहियूं तस्वीर वठण त असांजो सम्झो हिकिड़ो शौंक़ु आहे किथे बि नंढो नंढो ख़ुशियुनि जो पल मिली वेंदो आहे कोई नंढो सो जानवर बि साम्हूं अची वेंदो आहे त उन जी बि हिकु तस्वीर समेटे वठंदा आहियूं तस्वीरुनि सां असांखे हिकु ख़ुशी मिलंदी आहे की असां हीअ पल ज़िंदगीअ जा जीआसीं ऐं उनखे असां तस्वीरूनि में कैद करे वरितोसीं जॾहिं उसां असां उहे तस्वीरियूं वापिसि ॾिसंदा आहियूं त मन असांजो वापिसि उन जॻह ते हली वेंदो आहे ऐं उहे असांजा वापिसि उहे पल जिंदा थी वेंदा आहिनि जेके असां उते जी आयासीं